असांजे चेम्बूर में स्वामी विवेकानंद कॉलेज पढ़ाई जे लाइ अवल आहे ऐं मुंहिंजा ॿार हुन कॉलेज में स्कूल में पढ़िया आहिनि ऐं पढ़नि था ऐं हुननि खे ऐं स्वामी विवेकानंद सभिनी खां टॉप चेम्बूर में आहे स्वामी विवेकानंद जो कॉलेज ॿिया बि कॉलेज आहिनि लेकिन स्वामी विवेकानंद सभिनी खां अॻियां आहे